हाँ मैं ज अगर देखा जाए तो मैं चाय की बहुत बड़ी शौकीन हूँ तो मैं अपनी चाय बनाती हूँ अदरक और इलाइची को एक साथ कूटती हूँ उसमें एक काली मिर्ची भी डालती हूँ एक हरी मिर्च हरी इलाइची एक काली मिर्ची और अदरक इन सबको तीनो को एक साथ कूटकर पानी के अंदर इनको बॉईल कर कर फिर उसमें चाय पत्ती डालती हूँ मैं शुगर नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूँ तो जब चाय उकल जाता है पानी फिर उसके बाद में दूध डालती हूँ और मुझे ज़्यादा दूध वाली चाय पसंद नहीं है तो मैं बस उसके बाद हल्का सा उसको बॉईल करती हूँ जिससे जो चाय पूरी पक जाए ये सिंपल सी मेरी जो है चाय की रेसिपी है